میونسپیلٹی یا پنچایت مقامی حکومت کی اکائیاں ہیں جو عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کی ذمہ دار ہوتی ہیں یہ ادارے گلیوں نالیوں اور سڑکوں کی صفائی کرواتے ہیں کچرے کو جمع کر کے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کرواتے ہیں یہ ادارے صاف پانی کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں اور جگہ جگہ نل پمپ اور واٹر ٹینک بنواتے ہیں سڑکوں راستوں اور گلیوں کی مرمت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ عوام کو آماد و رفت میں کوئی دقت نہ ہو وہ اسٹریٹ لائٹس لگوا کر رات کے وقت روشنی کا انتظام کرتے ہیں مقامی اسکولوں آنگن واڑی مراکز اور پرائمری صحت مرکز کی دیکھ بھال میں بھی پنچایت یا میونسپلٹی کا کردار اہم ہوتا ہے وہ بچوں کو تعلیم اور غذائیت کی سہولت دینے میں تعاون کرتے ہیں حفاظتی ٹینکوں داؤ دواؤں اور بنیادی علاج کی فراہمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کو بھی وہ چلاتے ہیں